आंहा न'खराव देहा जोथोन लानो आंनि आइ दङ आरो आंनि आइआ जोंनि गासैबो न'खरखौनो जोथोन लायो आरो गासैखौबो मावै दाङै जाहोयो लोंहोयो जोंनि आइआहाय जोंफोरखौ गासैखौबो जोंनि गासैबो आदा आब' आगै नानि गासैखौबो जोंनि बाबा गासैखौबो जोथोन लायो आरो न'खरनि गासैखोबो जोंनि आइआनो दायथ' लायो आरो रावबो बेखौ गाज्रि आखुवाव बाहायफेरा आरो जोंनि आइखौ जोङो सिबियो जोंनि लोमजानाय साजानाय गासैबो अजदखौनो जोंनि आइआ जोंनिबा आफाया जोंखौ साखोन सिखोन नायो आरो बेमार आजारखौ मोजाङै मोजां देहा फाहामसालियाव लांनानै बा न'आवनो फाहामथाइ लानानै जोंखौ फाहामो जोंनि बायदिसिना बेमार जाबाबो जोंनि आइ आरो जोंनि बाबाया जोंखौ नायो बेनिखायनो जोङो जोंनि आइ आफाखौ फुजिनो नांगौ जायो आरो जों फुजियो अरायबो न'खरनि थाखाय जोङो जोंनि आइ आरो बाबाखौ गाज्रि हुदा बा गाज्रि राव बाहायफेरा आरो बायदिसिना आखु दिन्थिनानै बायदिसिना गाज्रि खोन्थानानै जों बिसोरनि सिगाङाव खोनथिया जों जोंनि आखलखौ मोजाङैनो मोजां खोन्थिलांबाय थायो जोंनि आइ आरो आफानि गेजेराव बेनिखायनो जोङो अरायबो आरो सिबिलांबाय थागोन जोंनि आइ आरो बाबाखौ बा आबाखौ जोंनिखौ गासैबो जोनोमनिफ्राय दासिमावबो जोंखौ आबार लानायनि थाखाय आरो जोंनि देहा गासैखौबो साखोन सिखोन लानायनि थाखाय जोंखौ गेदेर गोलाव खालामनायनि थाखाय साबायखर होयो जोंनि आइ आरो आफाखौ